हेलौ आं नोंसोरनाव दाउ लकेल अर्दार खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो माथो दाउ बयलारसो लाबोखो आङो एथ' बुर्जा दामनि अनलायन पेमेन्ट खालामखाबाय ओंफ्राय नोंसोर दा एथ' खमनि दाउ बयलारखौ मानोथो लाबोखो होथ नोंसिनाव एबारनिफ्राय आं अर्दार खालामनाय नंलालै